हेलो नमस्कार सर जी क्या आप ओला से बात कर रहें हैं जी मैं मेघा बात कर रही हूँ मैं आप के यहाँ ओला में आती जाती रहती हूँ तो मुझे ना अपने परिवार में कहीं कोई जाना है तो उसके लिए मुझे आप के यहाँ कार की बुकिंग करवानी थी ठीक है तो आप मुझे बताएंगे कि छोटी और कार की बुकिंग कैसे मतलब कितने मे की जाती है और कहाँ तक जाती है और कितने लोग आ जाते हैं सर मेरे यहाँ से कम से कम छः सात लोग जाएंगे और ज़्यादा नहीं सर जो थोड़ा सा दूर ही जाना है फैमिली फंक्शन है छः लोग है सर भैया है पापा है माँ है बड़ी माँ है भाई भाभी है और मेरी छोटी माँ भी है बस जी सर और पैसे पैसे का क्या है सर और कौन सी वाली कार सही होगी छोटी या बड़ी छोटी कार में कितने लोग आ जाएंगे छः अब चार बड़ी कार में छः सात सर बड़ी वाली वाली मे अगर जाएंगे तो मतलब आराम से जा सकते हैं ऐसा तो नहीं कि मतलब फस के जा रहे हैं या बन नहीं रहे हैं मतलब सुविधा होनी चाहिए आराम से मतलब बैठ के जैसे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो आराम से सो के मुझे तो जाना नहीं है सर तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है इस लिए मैं आप से पुछ रही हूँ अगर मैं जाती तो आप से बात भी कर लेती कोई दिक्कत होती तो इस में जैसे परिवार के लोग जाएंगे तो इस लिए मैं आप से पूछ रही थी थोड़ी सी जानकारी दें सकते हैं आप मुझे इस बारे में जी सर तो आप बड़ी कारें बुक करवाइए कितना चार्जेस सर लगेगा इसका कितने पैसे लगेंगे उसके

अच्छा ये ज़्यादा नहीं है कम भी तो होना चाहिए ना अच्छा सर ऐसी बात है ठीक है सर ज़्यादा नहीं हमें झांसी तक जाना है सर झांसी में हमारा फैमिली फंक्शन है तो वो सात शाम सात तक वापस भी आ जाएंगे जी सर अभी दो तीन घंटे मे ही निकालना है हमें आप कब तक भेज देंगे गाड़ी नामांकन पिता जी के नाम से करवाना है हमें जी सर मेरे नाम से नहीं होगा क्योंकि मुझे जाना नहीं है जी सर पिता जी का नाम है अविनाश जैसवाल जी सर आप जिससे जिस के साथ आप गाड़ी भेजे हैं आप उनका नंबर भेज दीजिएगा मुझे और बाक़ी के डीटेल भेज दीजिएगा ताकि मैं बात पिता जी को बता सकूँ और उन्हे बोल सकूँ तब वो दिक्कत आई सर आज ही जाना है आप कम से कम अभी सर साढ़े दस बज रहे हैं हमे निकलना है बारह साढ़े बारह तो निकालना ही है तो हम बता दीजिए आप कब तक भेज रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके सर उतना जल्दी भेज दीजिएगा क्योंकि वापस भी आना हैं शाम तक जी सर हाँ सर भेज दीजिए हाँ सर ओके पिता जी के नाम से बुकिंग कारवाई है हम रेजिस्ट्रैशन करवाए हैं तो आप वो आप उसका गाड़ी वाले का नंबर भी भेज दीजिए और हम आप को एड्रैस उस पर बता देंगे जी सर धन्यवाद